मैं जानवर पेट शॉप से खरीदना पसंद करती हूँ हमारे घर के कुछ दूरी पर ही वो शॉप है जिसका नाम भी शायद पेट शॉप ही है मेरे पास दस कुत्ते और बारह से लेके तीस तक तोते और अन्य भी जानवर हैं जिनकी कीमतें दस हज़ार से बारह हज़ार पंद्रह हज़ार सोलह हजार तीस हज़ार के लगभग है मैंने उनसे काफ़ी धन कमाया है जैसे मुझे इतने अच्छे से याद तो नहीं पर शायद मैंने उनसे तीन चार लाख रुपये कमाए हैं